कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो गोबां खामानि मावो सोरबाबा साख्रि मावो सोरबाबा फालांगि मावनानै जायो आरो सोरबाबा आबाद मावनानै बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै खाथिखालानि द'खानफ्राव फान्नानै गावनि जिउखौ खुङो आरो सोरबा सोरबा मालायनाव हाजिरा मावहैनानै जेर'खम हाग्रा एवहैनाय हाग्रा सन्नाय मैगं थाइगं फोसाबनाय न' लुनाय बेफोरबादिनो मालायनाव हाजिरा मावहैनानै गावनि उदै उखैनायखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो बेफोरबादि खामानिफोरा जोंनि जेन'बा रांखान्थियाव एबा गथ' गथायनि फरायनायफोराव रांखान्थियाव हेफाजाब होनो हायो लेखा फोरोंनाय आरियाव मदद होनो हायो